जूनागढ़ ज़िले में केतिरा ई पकवान ठहंदा आहिनि मशहूर हूंदा आहिनि हुन में ख़ासि करे लांबा गाठिया वणेला गाठिया चोणाफणी चटिणी वग़ैरह नारायण भेण वारे जा छोला उहे बि मशहूर आहिनि गुजरातियुनि जी रोटला कढ़ी खिचड़ी इहा बि मशहूर आहे जेके संस्कृतीअ खे बि उजागर कनि था